म्हाका दिसोता सॅक्स एड्युकेशन इनफोर्मेशन चोड उण आहा आमगे सिलेबसाचे होकोत तेन्थ स्टँडर्डा एक लेसन आहा तितलें बट म्हाक दिसोता भुरगीं तेन्थ स्टँडर्डा पोयलीं व्हडली जाताय तेक लागोन तेंकां अर्ली अर्ली क्लासीस ऑल्सो लायक पांचवी सोव्वी सातवी एकू सॅक्स एड्युकेशन दिल्या बोरमू सांगत हांव नाजाल्या नाक जालो होबरो जाताय आनी लोक कित कोताय भुरगीं कित कोताय तेंकां इस्कलां इन्फोर्मेशन मेळना जाल्यार ती इंटरनॅटाच्यो वयताय आनी थिंग फायंड आवट करपा सोदताय इन्फोर्मेशन आनी थिंग फायंड आवट कोन्न ती नांग जालो होबरो कोताय मागी सो इट्स बॅटर आम तेंक पोयलें सो थोडी थोडी थोडी थोडी नॉलेज दिल्यार बोरे अेश म्हाका दिसोता आं आम पोयल कित चित्तालीं भुरगीं धाकटी हाय तेंकां न्ही असो होबरो सांगपाक काय म्हूण म्हळ्यार आज सोगलीं भुरगीं व्हडलीं जाल्यार फिफ्ता भुरग्यां तेका सोगलीं खोबोर आसोता कितको खोबोर आसा तो इंटरनेट गेम तेंकां इंटरनेट आहा आनी ती इंटरनेटाचें इनफोर्मेशन फायंड आवट कोत्ताय आनी जायते देखू शिकताय आनी नाक जालो वस्तू देकू शिकताय तेज्या पोयरे पेरंट्स टिचर्स तेंक बरेंको सोमजायलें फ्रॉम द अर्ली स्टेज इटसेल्फ तेंक बरेंको सोमजायलें दाकोयलें की हें रोंग आं तुम कोंताय तें एशको केल्या रोंग तेशको केल्यार रायट म्हूण समजाय जाल्यार तें बोरे पोटलें दिसोत म्हाका आम हांव को तेन्थ तेन्था रावताय आमी टेंथ बुकाचे आमी एक लेसन आसतले आनी आमी थिंग सॅक्स एडुकेशन शिकतोली एशकोमो आम चिंत्ताय म्हळ्यार म्हाका दिसता तें चोड लेट जाता भुरगीं पोंदरा सोळा ओर्सां आसताय तेन्था तेक ऑलरेडी हें शिकपा पोयलें सोगलें खोबोर आसोता कित्याक इंटनॅटाचेर चोयताय तें आनी चोयताय तें चोयताय ती करॅक्ट इनफोर्मेशन चोयनाय तीं नाक जालो इन्फॉमेशन देखूच चोयताय आनी नाक जालो मुवीज चोवपा लागताय बिकॉज ती तींग इन्फॉमेशन फायंड आवट कोरपा वयताय न्हू आनी इनफोर्मेशन फायंड आवट कोत्ता तोणा तेंकां दुसरी वस्तू मेळटाय आनी ती तितू इनवॉल्व जाताय बेटर बुकाचेय इनफोर्मेशन आहल्या ती क्लीन वे इन अ क्लीन वे ती इन्फॉर्मेशन घेताय आं तितू डिस्ट्रेक्शन आसना तितू आनवाँटेड कंटेंट आसना क्लियर सायन्टिफीक वे आनी आम तेमकां सोमजावपा जाय की एशें एशें आसोता आनी एशेंच कोरोप रायट एशेंश कोरप रोंग मू आतां एड्युकेशनान सांगिल्लें जाल्यार मागीर ती दुसरो रस्तो यूज कोत्तली स्पेशली बॉयज आनी गर्ल्सां मोस्ट ऑफ द टायम कांय होबरू आसना तेंकांय इन्फॉर्मेशन तेंकांय नॉलेज आसपा जाय आनी नॉलेज कितको दिवपा जाता थ्रू बुक्स आमी बी दिवपा जाता यु न्हू बोय जाल्यार वोयताय हूय हूंय वोयताय आनी फोनाचेरच चोयताय आनी इनफोर्मेशन घेताय गर्ल्साक कांय होबोर आसना मागीर तेंकां कोणे कितें वायट केलें जाल्यार तें कांय कोणपाना सो तेंक इनफोर्मेशन आसपाक गोरजेचें कित सामकें कित रायट आहा तें कोळपा जाय तें भुरग्यांक चेड्यांकूय कोडपा जाय चेडवांकूय कोडपा जाय फ्रोम द अर्ली एजू कोडपा जाय तेमकां डिसंट मॅनरान बुकाचे बरोवपा जाय सिंपल लँग्वेजीन विदआउट यूजींग वालगर वर्ड्स आमी बरोवपा जायें की एश को आसोता तेश को आसोता एशें को प्रिकॉशन तें प्रिकॉशन एशको केलें तेशको जातलें हें सोगलें बरोवन भुरगें शिकोवपा जायें